जैसे कि खाना हो गया ऑर्डर दिएँ चावल हो या दाल हो सब्ज़ी हो अचार हो रोटीए हुआ सब्ज़ीए हो गया कचौड़ीए हो गया ओ सब ऑर्डर करने के बाद लेके होटल वाले आए उसके बाद खराब निकल गया उसको रिटर्न कर दिए वो ले गया फिर दूसरा होटल वाले को ऑर्डर किए तो वो उनको भी पूरा ऑर्डर करके जैसे कचौड़ी हो गया सब्ज़ी हो गया दही हो गया सबको ऑर्डर करके चले आए लेकर आ गए जैसे कि गहम का रोटीए हुआ तो वो भी ऑर्डर में बुक करे किए